बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी

नहीं मैंम मैं आपको बताना चाहूँगा मैं सिंह टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी से बात कर रहा हूँ देवेश सिंह मैंम हम लोगों का काम है आप जैसे टूरिस्ट को अलग अलग तरह पर अलग अलग जगह पर घूमाना तो जैसा कि आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश त्योहारों का शहर है और यहाँ पर हर महीने कोई ना कोई त्यौहार आया करता है अभी आने वाले समय में होली आ रही है और आप हमारे यहाँ देखने को दीपावली भी पाएंगी इस तरीके से अलग अलग त्यौहार हम उत्तर प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं तो मैं यह जानना चाहूँगा की होली उत्तर प्रदेश में बरसाने में मथुरा की बहुत ही प्रसिद्ध है तो मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या आप वृंदावन बरसाने की होली देखना पसंद करेंगी देखिए मैंम हम आपको पूरा पैकेज देंगे पैकेज में मैं आपको ट्रैवलिंग कास्ट से लेकर जो मथुरा में आप स्टे करेंगी वो और मथुरा में होली मतलब आप होली तो देखेंगी ही कि कैसे सेलिब्रेट होती है साथ में आपको हम आपको अलग अलग जगह पर जैसे ले जाएंगे जैसे ताजमहल ले जाएंगे आगरा के पास प्रेम मंदिर ले जाएंगे गोवर्धन पर्वत ले जाएंगे आपको और साथ में आप होली भी सेलिब्रेट करेंगी तो अगर आप चाहेंगी तो मेरा एक गाइड हमेशा आपके साथ रहेगा जो हमेशा आपको वहाँ की जानकारी उपलब्ध कराता रहेगा साथ ही साथ मैंम आपको स्टे करने की व्यवस्था करवा देंगे हम एक रूम दिलवा देंगे अगर आप कहेंगी तो आपको घूमने के लिए हम आपकी गाड़ियों का भी प्रबंध कर देंगे मैंम तो मैं अभी ये जानना चाहूँगा कि मैंम आप कितने लोग जाना चाहते हैं अच्छा आप चार लोग हैं तो ये बताइए कि मैंम की आपका प्लान ये है मथुरा से ही वापस लौट आना या कहीं और भी आपका जो अच्छी जगह देखी हों या सोच रखी हों आपने आपको वहाँ भी जाना है देख देखिए मैंम अभी तो ऐसा पैकेज है कि कुछ लोग अभी और जाना चाह रहे हैं तो उसी के चक्कर में जो वो देखना चाहेंगे मथुरा के मतलब होली देखना चाहेंगे तो दस लोग हमारे पास पहले से हैं आप चार लोग हो जाएंगे तो चौदह लोग हो जायेंगे इस तरीके से हम एक मिनी बस मिनी बस बुक कर सकते हैं इस तरीके से आप मिनी बस बस से जा सकती हैं ये आपको पूरा ट्रैवल करवा के वापस ले आएगी यहाँ पर दस दिन के अंदर लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप परिवार के साथ ही अपने जायें प्राइवेसी आपकी डिस्टर्ब ना हो तो हम आपको आपके हिसाब से जो गाड़ी आप कहेंगे डिज़ायर कहेंगी है न ऑल्टो कहेंगे अर्टिगा कहेंगे उस हिसाब से भेज देंगे जैसा आपको बजट होगा वैसा काम करेंगे अब आप ये बताईये कि मतलब उस बस से जाना चाहेंगे या आपके लिए प्राइवेट गाड़ी की व्यवस्था करवा दी जाए ठीक है मैंम फिर मैं आपको कॉल करके बताता हूँ